हाँ कौन हाँ बोलिए ठीक है बाल अच्छा अभी तो मैं खाली नहीं हूँ चलिए ठीक है समय लगा के आपको बताऊँगी और किसका केका बाल कटवाना है ये जरा सा बता दीजिए किसका किसका बाल कटवाना है कितने लोगों का बाल कटवाना है अच्छा तो बच्चों का बाल थ्री इस्टेप में कटेगा बच्ची बड़ी हैं कि छोटी हैं अच्छा और दूसरे का हाँ इस तो लोग उल्टी इस्टेप का ये बाल और रोली करवा दे रहे हैं

और तीसरी बच्ची का वो छोटी या बड़ी है अच्छा तो उसका बाल अच्छा छोटा करवाना है कि ऐसे इस्टेप उस्टेप बिना उसके बाल पर बड़ी है तो कुछ एक्स्ट्रा लुक यानि अच्छा लगे अच्छा ठीक है तो उसका भी इस्टेप कर दूँगी और किसी का बाल ओल नहीं ना इस्टेट ओ स्टेट करवाना है सीधा अच्छा अभी तो मेरे हसबेन्ड नहीं हैं आएँगे तो कह दूँगी आपका भी बाल कर देंगे ठीक है ठीक है इस समय इतनी भीड़ है ना कि क्या बताया जाए आपको हाँ जैसे ही समय आएगा वैसे ही आपको फ़ोन करके बुला दिया जाएगा और कोई बच्चियों का और कोई उनकी मम्मी ओम्मी का फेसियल ओसियल तो नहीं करना है ना फेसियल मसाज अच्छा तो क्लीनअप करवाएगी अच्छा तो फ्रूट वाला उसको कह दीजिए करवा ले अच्छा रहेगा और बाल भी उसके कट जाएँगे रोलिंग कर दिया जाएगा तो जैसा आप बाल कटवाएंगे वैसा पैसा लगेगा देखिए छोटी बच्ची का दो सौ लगेगा जो उससे बड़ी बच्ची है तीन सौ और जो बड़ी बच्ची है उसका पाँच सौ लगेगा हाँ और जो फे़सियल का चार्ज है वो अलग से लगेगा ये तो मैं कम ले रही हूँ बगल वाले जाके सरस्वती वाले से पूछिए वो कितना ले रही है पता लगा लीजिए मार्केट में चलिए ठीक है पहले कटवा लीजिए हो जाएगा कम ठीक है रखती हूँ